हमारे यहाँ दंगल होता है मंदिर पर होता है मंदिर है मंदिर पर होता है लाडी बाबा आते हैं देवा थापा आते हैं हमारे यहाँ प्रधान जी हैं भैया लगते हैं वह करा करते हैं हरदम करते हैं इनाम भी दिया जाता है जो जिसे खेलता है जो हारता है उससे भी मिलता है जो नहीं हारता उसे भी मिलता है उसे पैसा भी मिलता है जो खेलते हैं खेलते खेलते सब लोग खेलते हैं बहुत ज़्यादा आनंद आता है बहुत अच्छा लगता है दंगल में इतना अच्छा लगता है दंगल में और मेरे भैया भी खुद खेलते भी हैं खिलाते भी है दंगल में सब खेलते भी हैं इनाम भी बहुत पते है पब्लिक जो है जानता है वह बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं यह प्रधान जी है वह खेल रहे हैं उन उससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा खुशी रहते हैं बहुत जितना भीड़ लगता है सब बोलते हैं बहुत बढ़िया खेल रहे हैं हमारा गाँव इतना विकास इतना बढ़िया खेलते हैं कि इतना गाँव हमारे नाम हो गया है तो वह बहुत बढ़िया खेल रहे हैं कि यह फिर से हर साल दंगल होता है